हँ सर ठीक छै सर अहाँके ओतऽ सर कोन कोन त्योहार मनाएल जाइ हइ बढ़िआँ से हाँ जी

हँ जी हँ जी हमरा आरके ने सामा चकेबा आर मनाएल जाइत छै हँ छठिओ होइत छै हँ जी हँ जी हँ बहुत सुन्दर छै हँ जी हँ जी

हँ बहुत सुन्दर बतेली अहाँ नहि सर बहुत ठीक

अहाँ तऽ आओर सभ कोन पाबनि होइए एहिके अलावा

दशहारामे की की होइ हइ सर यौ दशहारामे दशहारा दशहारा हँ जी ठीक छै ठीक छै तऽ राखैत छी